ओके हांवें मगे साडी ऑर्डर केल्ली फ्लिपकार्टाचेर आनी ती साडी येयली केन्ना पयर येयली येयली ती येयली ती साडी येयली ती किदें गे पिनल्लां ना गे पिनोन पिनोन खंय पालोव आहा पय पालवा कडेन पिनल्ला साडी आनी पालवा कडेन साडी पिनल्ला म्हणटगी ती आतां आ हांव कशें घालतलें घालपाकूच मेळना न्हू आनी थोडे पयशे तरी पयशे कितले पांच हजार पांच हजाराची ती एक साडी हांवें हाडलेली पळय जाल्यार ती पिनल्ला हेजे घेतली न्हू ती फ्लिपकार्टाचेर ऑनलायन घेतलेली म्हणटगेर म्हाका ती पळोवपाक खंय मेळटा फुडें म्हाका बरी दिसली की ती हरशीं येयल्या सगळें बरें सगळें बरी आसा तशें तें कितें तशें येल्यां पूण किदें पिनल्लां म्हणून सांग पिनल्ला म्हणटगीर ती कशें घालूं तें बीन पालवा कडेन पिनल्लां न्हू घालपाकूच मेळना आतां किद जालें पि पिल्लां म्हणटगीर हांवेंन तिका हें गेलें परत व्हरपाकूय म्हण तंकां रिटर्नाक घातलो केन्ना घातलेले हांवेन येववन त्या दिसा रातचो घातलो पिल्ला साडी वचपाक बी म्हणून आतां रिटर्नाक घाल तेन्ना बीन कितें केल्ले हांवें तेजो फोटूय मारून घातला आनी त्य बरयलाय बीन हांवें की ती साडी पिल्ला आणी हांव रागरसाो अशें घातलें हांवें कद्या म्हाका ती आतां बेगीनूच दुसरे्या आठवड्याक म्हणळल्यार घालपाक जाय आसलीी साडी आतां हेंच्यानीर रिटर्नाक व्हरपा आजून येयले बी ना पय तें म्हण टिकाय तें परत येतले परत व्हरतलें आनी म्हाका परत ती नवी साडी केन्ना धाडटले टायम जातले न्हू अशें म्हणून हांवेनथंय आतांेगी बेगीन तेंकां घातलो तेच दिसा प तेी आजून हेो सडी व्हरपाक येवकूच ना आतां हांव पयताां एकदां किदें जालां तें कि्याक घेवन य तें तेंचो चॅक करता हांव पयताां तपासचें पडले ना आजून किद्याक घेवन य तें पयता पय आतां म्हाका किदें करचें पडलें पयलीं हांव तेंकां किदें करता परत किदेंक आजून किदें व्हरपाक येवना म्हणून त्यो घालता थंय वयता प फ्लिपकार्टार वयता थंय तेंचो हें आसतान आमी ऑर्डर केल्ले थंय रिटर्न म्हणून ऑप्शन कितेंरी एक तरी हें आसा थंय दवरलां ती न्ही सॅक्शन दवरलां तेजेर वयता आ हें करता पयता आनी कमेंट मारता थंय एक रिव्यव घालता आजून कित्याक व्हरपाक येवनाा तेंचे तें हें आसा मदत करपाचो तेंचो एक हें आसा कोण तरी मनचां आसता तेंची सो तेंकां विचारता मेसेज करता आजून किित्याक यंनाा मात्शें बेगीनू सकय म्हाका बेगीन घालपाक जाय म्हणटा दुसऱ्या आठवड्याक म्हणल्यार तें जाल्यार थंयूय घालता आनी तेंकां थंय वयर तेंकां न्हू कॉल करपाचो थंय ये आसा असो करून काडलेलो आहा थंय कॉल करता तसो सिं्पल काडलेले आसा तेजेर क्लीिक करता आनी तेका कॉल करता आनी आजून किदें घेवन येता आ्ही बेगीन योू सांगता दोनी कडेन घालता हांगाय घालता तेंय घालता हांगासल्यक जाल्या थंयतलेथंय पोवना जाल्या हांगासरयंयतले अश कितलें जातले ना बेीन येतलेंळ्या कले बेीन येयले तें बरें म्हणटीर आतां कॉल करता आनी विचारता आनी आ तरी तें फाल्यां व्हर फाल्यां म्हणल्यार व्हरपाक यना लाग किं करता परत फाल्यां परत कॉल करता आनी परत मेसेज करालता नाजाल्या दुसरें म्हणल्यार कितें करता तें तिंकां तश करतलेी ते म्हाका दुसरे कडे बाजारान वयता आनी घेवन घेवन ययता नाल्या आनी किदं करतले पू आतां पयली्ही हें करता रिटर्नाक तें घालून पयता हें करता घातला न्हू परत तेंकां फोन करता आनी पयता माी म्हू किदें म्हणटा तूं तशेंच केल्यार बरें न्हू आतां वयता आनी हें करता तेंका मेसेज घालताथंय हेॅल्पूय म्हणण आसा थ आनी कॉलूय करता आनी सांगता आनी बेगीनच कर म्हणटा तेश करता